जोंनि क'क्राझार जिल्लायावबो जोंनि खौरां बिजों जेनोबा रादाब फुंखाफोरा गोबां जेनोबा सोलिबाय बिदिनो जोङो निउसपेपारफोरनिफ्राय निउसपेपार निफ्रायबो जोङो खौरांफोरनि सोमोन्दै जों फरायनानै जों मोनथिनो हायो बिदिनो इउथुब इउथुबनि गेजेरजोंबो जोङो जेनोबा निउसखौ मोननो हायो जोंनि बर' रावजोंनो जोङो जेन'बा बड'लेण्ड बुब्लि बिदिनो जेनोबा बड' इनफ' बिफोरबादि जोङो सेनेलनिफ्राय इउथुब सेनेलनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि सामफ्रोमबो जाबाय थानाय खौरांफोरखौ जों रादाबफोरखौ हाय जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो बिनिखायनो जों बुंनांगौ जोंनि क'क्राझार जिल्लायावबो रादाबनि फुंखाफोरा मोजाङैनो सोलिनानै सोलियो आरो जोङो खबर रादाबफोरखौ हाय जोङो मोजाङैनो मोननो हायो